दैज्लां बोथोराव मा आबाद मावो होनबा माइ गायो बिदिनो माइ गायो आरो बिदिनो बर'फोराथ' जोबाद आबाद मावो आबादारिफोरा आबाद मावो बिदिनो मैगं थायगं जोगोनार खुम्रा दैज्लांफोरावथ' जिंखा फोरला ओमफ्राय गोजां बोथोरावथ' बिदिनो गोजां बोथोरावबो गायो आसु माइफोर गायला बायो आरो बिदिनो मैगं थायगं आबादारिफोरा आबाद मावो खेथि मावो ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि मैगं गायो गोजां बोथोराव लाय लाफा फालें फानथाव सबाय बिमा भेन्डि बायदिसिना बेबो बोथोरनि मैगं आरो बिदिनो हाग्रानि मैगंफोरखौबो जायो जोङो गुबुन गुबनन बिदिनो मानि मुनि थाबाय बेन्दों बेन्ला खिफि बेन्दों बायदिसिना आरो थाराय बायदिसिना बेफोरबायदिखौबो जायो जोङो हाग्रानिखौ नाथाय बेखौ न'आव गाया न'आव गायग्रा मैगंफोरा जाहैबाय फोरला जिंखा खुम्रा बिदिनो पथल स्क्वासफोर आलु बिदिनो बायदि रोखोमनि ओंख्रि गायो दैज्लां बोथोराव जाहैबाय माइ गायो माइ बिदिनो गुबुन गुबुन माइनि नामाबो रोखोम रोखोम दङ बिदिनो माइ खेथि मावग्राफोरा माइ गायाय मैगं आबाद बिदिनो न'आव मैगं आबाद खालायनानै जायो आरो मैगंनि मैगंआ न'आव गायनानै जाबा मोजां जायो देहानि थाखाय मोजां आरो बिदिनो मैगंफोरा गायनायनि हिसाबाव मोजां आरो गोबोर हा मा मा बाहायो मैगंफोरा गोबोरखि हासार गोबोरखि हासार होनानै गायनाया साबसिन जायो मैगंफोरा गोदै गोथाव जायो आरो मोजां फिथाइ सामथाइफोरा मोजां जायो न'नि हासारफोरजों गायनाया आरो जानोबो मोजां जायो बिदिनो आलुफोराबो गोबोरखि हासारजों गायबा मोजां जायो जानोबो मोजां जायो बोथोरनि ओंख्रि बिदिनो दैज्लां बोथोराव जिंखा फोरला खुम्रा बायदिसिना मोनबाय आरो गोजां बोथोराव जाहैबाय लाइ लाफा मुला बायदिसिना फालें बायदिसिना बिदिनो मैगंफोरनि नामखौथ' आं मिन्थिला बिदिनो बोथोर नायै बोथोर आरो बोथोराव मोनफा मोनफा रोखोमनि मैगं गायनानै जायो खेथि मावग्राफोरा खेथि मावबाय आबाद मावग्राफोरा आबाद मावबाय बिदिनो जोंनि बर' हारियाव बेफोरबायदि आबाद खेथि मावनानै जायो आरो ना